अॻे सॼो कमु ऑफ़लाइन थींदो बैंकिग जो इंश्योरेंस जो हाणे कीअं बैंकीयूं सभु जॾियूं ऑनलाइन पंहिंजो ऐप कढियूं अथव जंहिंजे ज़रिए त कंहिं महिल बि पैसा ट्रांसफ़र था करे सघो अग॒रि कैश खपेव त ए टी एम बि अवेलेबल आहिनि कंहिं महिल बि तव्हां वञी करे पैसा कढाए सघंदा आहियो अॻे कीअं हर हिकु शै जो पन्नो रखणो पवंदो हाणे सभु कमु ऑनलाइन थी वयो आहे सर्वरनि में पंहिंजा कमु पन्ना पिया आहिनि जंहिं महिल खपे मोबाइल में हिकु मिंटु में कढो अॻे पैसा खणी करे वञणो पवंदो हो हर हिकु देश में सामान वठण लाए हाणे सिधो ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करियो ऑनलाइन सामानु अची थो वञे घरु वेठे डिलिवरी थी मिले हिन मां छा थियो आ सभिनी माण्हुनि जो कमु ऑनलाइन थी वियो आहे हर को पंहिंजा पंहिंजा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र थो करे जाम सारा माध्यम आहिनि ऑनलाइन में आई एम पी एस एन ई एफ टी आर टी जी एस गुगल पे पेटीएम जी पे जंहिं महिल खपेव तव्हां ट्रांसफ़र करे सघंदा आहियो हाणे केॾे बि वञणु जी ज़रूरत नाहे सभु पैसा डाइरेक्टली ट्रांसफ़र था थियनि तव्हांखे अग॒रि कहिड़ी बि दुकानु मां पंजे रुपए जी बि शै वठणी आहे कयू आर पियो हूंदो हुन मां ट्रांसफ़र करे छॾियो तव्हां तव्हांजा पैसा सेफ़ सेफ़ नमूने हुन दुकानदार वटि हली वेंदा हिन ज़रिए बैंकिंग ऐं इंश्योरेंस कंपनी जाम माण्हुनि जी मदद कई आहे इंश्योरेंस जी रिसीप्ट बि तव्हां कंहिं महिल बि डाउनलोड करे सघंदा आहियो जंहिं सां मां इनकम टेक्स भरणु महिल बि तव्हांखे जाम सुविधा मिले ॾिॾेकशंस बि अवेलेबल आहिनि हुन शयुनि जा इन करे बैंकिंग इंश्योरेंस असांजे माण्हुनि जी जीवन लाइ जाम ज़रुरी शै आहे ईअं मां पंहिंजे पैसनि खे मैनेज कंदो आहियां